हमरा विचारमे ई अछि जे वर्तमान भविष्य वर्तमानसॅं भविष्य तक मैथिली भाषाके प्रचार प्रसार आर संरक्षण जे हेबाक चाही ओ प्राइमरी स्कूलसॅं शुरू होबाक चाही ख़ास कए कऽ माता पिता अपना बच्चाक अपना घरसॅं जे इसकुल भेजैत अछि आ घरोमे मैथिली भाषाके यूज़ करबाक के ज़रूर चेष्टा करबाक चाही जाहिसॅं की हमर अहाँके संस्कार ओकरा बच्चेसॅं मिलत आ हर एक जगह हर एक चाहे ओ प्राइमरी इसकुल हुए प्राइमरी मिडल हुए हाई हुए एहिसभ जगह पर जा तक मैथिलीके टीचर नहि आबिक पढ़ेतै लिखायब शुरू करबायत तब तक मैथिलीके प्रचार प्रसार सम्भव नहि भए सकैया